पावसाच्या दिसानीं बऱ्याच वेळार उदक खूब घाण येता तातूंत जाय तीं जंतू असतात किंवा घाण आसता तर ती स ना करपा खातीर आमी एक तर ते उदक उकळून घेंवक शकतात ताजें नंतर धवें मलमलचो जो कपडो आसता सोफ्ट असो ताजो उपयोग आमी करूंक शकतात तशेंच आमी फटकी जी आसता ती तातूंत खिणप मागीर जेन्ना तें घाण कण आसतात ते सकयल बसतात आनी उदक शुध्द जाता तसोय आमी ताचो वापर करूं शकतात तर जायत्या तरानीं उदक शुध्द करून वापरूं शकतात